हम बिजबारमे बड़का दालान लग छी अहाँके जतऽ आबैके अइ ओहिठाम अहाँ चलि आउ हम अपनेके मिल जाएब बड़का दालान लग